भुरगेंपण हें खूब मजेशीर आसता जेन्ना आमी पांचवेक आशिल्ले तेन्ना आमकां एक भुरगेपणांतले भोंवडेक भायर सरले भोंवणी म्हटल्यार एक टूर असो सो आमकां स्कुलांतल्यान बोंडला हांगा भोंवपाक गेल्ले थंय आमकां जायते अनुभव घेवपाक मेळ्ळे तातूंतल्यान जायते जनावरां आमकां पळोपाक मेळ्ळीं वाग हत्ती आनी जायतें सापां सुद्दां पळोपाक मेळ्ळीं हरणां डुकर अशे खूब जाय तशे पळोपाक मेळ्ळी आनी एक म्हटल्यार आमी थंय बसीन गेल्लीं बसीन वता तेन्ना आमकां सरान एक कंम्प्टिशन अशें लायलें एक ग्रूप चलयांचो आशिल्लो तर एक ग्रूप चेड्याचो आशिलो तेन्ना आमी वयता तेन्ना गाणी म्हणपाक लागले सो ती याद आमी केन्ना विसरपाक शकना दुसरी गोश्ट म्हटल्यार असोच आमी आमच्या गांवचे फिरपाक गेल्ले आनी ती भोंव म्हटल्यार तेन्ना गणपती आशिल्लो गणपती म्हुणोन गणेश चतुर्थी तेन्ना आमी सगले बायक घेवन वताले एक म्हटल्यार खूब मज्जा आसताली गणपती वता तेन्ना आमी गणपतीची गाणी म्हणत वताले आनी खूब आंगान एक मजा आसताली एक वता तेन्ना एकट्याली गाडी रोडाच्या सायडीन गेली पूण देवाच्या कृपेन कांयच जावंक ना

वता थंय कोणाच्या तरी सयऱ्यांगेर वताले आमी थंय मागीर आरतीक पार्टिसीपेट जावप गाणें गणपतीच्यो आरती गावप मागी थंय साकून तांच्या समाजान जेवणाच्या टायमार पावल्यार आमकां वाडटाली मागीर थंय साकून दुसऱ्याच्या घरा कडेन वचप थंय गणपती दर्शन घेवप अशें करून खूब मजा आसताली